अ हेल्ल' बियाय आंनो एसे रां नांगौ जाहैदोंमोन ए बहुद जारला गथ'फोरनो लेखा फरा फरायनाय खरसा बरसा दस हाजारसो हरबानो जाबाय बिदिबा ए गाबोन समफोरनो थांगोन दस हाजार

नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा अ ह' बेसेबां पास हाजार दे जागोन दे बांद्रायगोनदां बांद्रायगोन्दां थाबनो हरफिनगोन आं दे दे सानसे उनाव हरबाबो जागोन आं थाबनो हरफिनगोन

दे नेथ'गोन दे एसे नेथ'गोन आस्सा आस्सा जागोन सानसे नेगोन आंहाबो स्खुलावहाय एसे देरिआवनो दं साननैसो उनाव खबर लागोन आं लाबोआबाबो जागोन आं थांब्ला ज' होनांगोन आं खबर लाहरगोन बिदिबा

दे आं खबर हरसिगोन नोंथाङा हरदो